नमस्कार हमको डान्स सीखना है अच्छा अच्छा आपका इस्टीडियो कहाँ है अरे आपका इस्टीडियो कहाँ है अच्छा अच्छा कित्ते लोग आते हैं टीडियो में अच्छा अच्छा कितने साल का अनुभव है अच्छा अच्छा तो हमको सीखना है ना तो कब आ जाएँ आप ही टीचर हैं या और कोई भी टीचर हैं अच्छा अच्छा कितने पैसे लेंगी आप ठीक अच्छा अच्छा कितने घंटे दो घंटे ठीक है तो हमको सीखना है हम पाँच सौ रुपये दे देंगे आके और हमको डान्स सिखा देना

कितने दिन का कोर्स होता है अच्छा अच्छा हमको भी सीखना है और एक दो लड़कियाँ और हैं अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा कितने प्रकार का डान्स सिखाती हैं आप अच्छा अच्छा इस्टेप बाइ इस्टेप सिखाती हैं क्या इस्टेप बाई इस्टेप सिखाती हैं क्या अच्छा अच्छा तो हम आएँगे देखो अभी अच्छा हमने आपका नाम वैसे नहीं सुना था यहाँ अच्छा नमस्ते